जेन्ना आमी हायकिंगेक वयता वा ट्रेकिंगेक वयता म्हळ्यार वायल्ड लायफ ही येतलीच अशे खुबशे जेन्ना हांव ट्रेकिंगेक गेलां तेन्ना स्नो लेपड्स पयल्या एक दोनदां पयला स्नो लेपड्स आनी अपार्ट फ्रोम देट बाकीचे जे जिव जंतू आसा जशे की आमी म्हणटले सरोप वा जे आमी खंय पळोवंक नासले तें आमकां जेन्ना आमी हिमालयान हायकिंगे वा ट्रेकिंगे वयतात तेन्ना आमकां पळोवपाक मेळटात आनी अशें नी की आमी हायकिंगे आनी ट्रेकिंगे वयता म्हणल्यार सगळेंच थंय कचरो करून येवप वा लिटरींग करप जेन्ना आमी थंय वयता तेन्ना आपलो कचरो स्वता तो परत हाडचो हेंच अशें हांव म्हणटा आनी अशेंच आमी आमची जें पर्यावरण आसा तें क्लीन दवरपाक म्हणजे क्लीन दवरतली आनी दुसऱ्यांकूय अशी एक देख दितली की आमी जेन्ना ट्रेकिंगे वयता तेन्ना बाकीचे जे सरावंडिंग्स आसा ते क्लीन दवरचे आनी अशेंच आमी वीक एनड कनेक्ट टू नेचर अशें नी की तुमकां नेचर आवडटा म्हणून तुमी हायकिंगेक गेली आनी थंय कचरो करून येली अशें केन्नाच जावपा जायना कित्याक थंय जी वायल्ड लायफ आसा ती आसता ती रावता थंय तां तो तें तांचें घर जशें आमचें घर आमी निवळ दवरता तशेंच आमी तांच्या घरान वयता तेन्ना तांचे घर आमी निवळ दवरपाक जाय आनी हेंच आमी जी बाकीची जी जॅनरेशन्स आसा जी फाटी आमची जनरेशन्स येतली तांकां आमी हीच देख दिवपाक जाय की सगळें सारकें दवरपाचें वायल्ड लायफ क्लीन दवरपाची लिटर करप ना आनी जेन्ना हायकिंगेक वा ट्रेकिंगेक वयतात तेन्ना वि शूड बी वेरी केरफूल की कोणाकूच बिकॉज ऑफ वच आमच्या खातीर कोणाकूच इजा जावची ना वा आमच्या खातीर आमी कोणाचेंच मन दुखोवचें ना अशें आमी पळोवचें पडटले फक्त अशेंच न्ही की तुमी हायकिंगे वयता आनी ट्रेकिंगे वयता म्हणल्यार तुमी वसप तुमकां जाय तें करप आनी येवप कित्याक खुबशीं जी अशीं गांवांनीय आमकां वयचें पडटा थंय आमी आमकां तांचे रुल्स एंड रेगुलेशन्स फोलो करचे पडटा सो हें आमकां लक्षान दवरचें पडटलें की नॉट ओन्ली वायल्ड लायफ बट जे बाकीचे लोक आसात जे आपले रिचुअल्स कल्चर्स जे पयलीं पासून सांबाळत आयल्यात तें आमी सांबाळून फुडें वच्चें अशेंच हांव म्हणजे एक हो एक मेसेज दिवंक सोदता की क्लीप यू कीप योर सरावंडींग्स क्लीन आनी जे विलेजीस आसा तांचे रुल्स एड रेगुलेशन्स फोलो करून आमी फुडें सरपाक जाय तरूच आमी एक बरो ट्रेकर म्हणून जावपाक शकता